औ औ नै आङो ओरैनो जिरायनानै दङ औ औ औ औ आस्सा मावनायाथ' मावोमोन जोंहा इदिनो दस बिगासो मावोमोन आरो औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ आस्सा आदा मावनोथ' हायो र' ओमफ्रायो मा होनो बिदिनो मावखांनायनि उनाव जेला खरसाखौहाय मोनगोन बेखौहाय एसे हरनांगौ आरो ना नोंनो औ औ दे जागोन दे औ

औ औ औ औ औ बिदिनो ट्रेक्टर खरसायाथ' बिगायाव देरस' खरि थाङो आरो हालेवनायाव ओमफ्राय बिदिनो बिगायाव देरस' बा जोङो दस बिगानिखौ हिसाब खालामनांसिगोन आरो बेखौ बेनि गेजेरजों जोङो जेला मोननाय टाइमाव बिदिनो मोननायावबो गाज्रिद्राय थ' फैयामोन बिगायाव हमनानै लाबाय जेनेबा दस हाजारसो बिदि फैयो आरो एक बिगायावनो औ औ औ औ मोजाङानो मोजां ओम ओम औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ दे औ औ जागोन दे जागोन औ दे दे औ औ औ दे ओ